آج کل زیادہ تر گھروں میں ایل پی جی گیس کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے استعمال بہت چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے گھروں ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے اس لیے کچھ اس کے حفاظات ہم لوگوں کو کرنی چاہیے اس طرح تاکہ بچوں اور بوڑھوں جوانوں ہر سے حفاظت ہو سکے کسی کو بہت زیادہ نقصان نہ آئے اس کے لیے ہم لوگوں کو کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اس کے لیے کچھ احتیاط اس طرح ہم کر سکتے ہیں پہلے گیس کو جب بھی چالو کریں اس کو بند کرنا ضروری سمجھیں اور ایک بار ضرور دیکھ لیں اس کو ایک بار پھر گیس سلینڈر کو دیکھ لیں کہ مہک بھی آ رہی ہے یا نہیں یا پھر اس میں آپ گیس سلینڈر کو کو ٹیسٹ کر لیں اس کے بعد اگر ریگولر بیسس پہ اس کا تار کیا بولتے پائپ چینج کرتے رہیں تاکہ اس میں کوئی زیادہ دیر پائپ ہونے کے بعد کچھ پھٹ بھی سکتا ہے اس لیے پائپ چینج کرتے رہیں ریگولیٹر چینج کرتے رہیں گیس چینج گیس کو دیکھتے رہیں زیادہ دن تک زیادہ دن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ڈیٹ ایکسپائر والا استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ سب ہم لوگ کو دھیان رکھنا چاہیے اور یہ سب دھیان رکھنے سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے اور گیس کو استعمال کرتے سمے سابدھانی پوروک استعمال کرنا چاہیے کچھ ہو جائے اس پہ نمبر دیا رہتا ہے اس پہ کال کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی چھوٹا ہی مسئلہ ہو تو بڑے میکینک کو بلا سکتے ہیں